हेलो हँ बोलह ह्म्म रोड बनेलकै रहै तऽ पहिले बढ़िएँ रहै आब झड़ि फड़ि गेलै नहि दोहराय कऽ हमरा आरके गलीमे कहाँ बनेलकै ह्म्म ओन्नऽ बनल होत हमरा अरके एन्नऽ नहि बनलै नहि हमरा अरके गलीमे हमरा अरके मेनो रोडपर कहाँ दोहरा कऽ बनेलकै मलह टोलीमे बनेलकै रहए एन्नऽ अंसारी टोला दिस नहि छै पहिलुके बनल छै झड़ल मरल नहि हँ ओ तऽ देखलियह तोरा अरके ओन्नऽ के हँ बहुत हँ पुल्लाके नीचाँ पुल्लोके उपर बढ़िएँसँ छै ह्म्म हँ कुमारखंडमे बना रहल छै ने जेहन सामान देलक ओनहिए ने जे छै रोड बनबै छै दसो दिन नहि होइ छै पन्द्रह दिनमे टूटय लगै छै एहन रोड कथि लए बनबै छै सरकार हँ तऽ उएह होबे करतै नामके रोड बनै छै ह्म्म ह्म्म तोरा अरके ओन्नऽ तऽ बढ़िएँ छह बनल हमरे अरके एन्नऽ नहि छै बनल हँ कुमारखंड आबै छह तऽ आबै छै ने हरहरी गरगरी ह्म्म नहि हमरा अरके आगूमे जे रोड बनलैए ने एखनि तऽ ढलाइ जे करलकै कर ओतना चलता नहि छै तऽ नहि टुटलैए मेन रोड जे छै बेसी चलता छै ने ट्रक आर जे चलै छै गाड़ी घोड़ा हरदम चलिते रहै छै तऽ ओ छै झरखंडी भऽ गेलै हँ ई छै कादो कीचड़ नहि होइ छै आब रोडपर तहिआ कच्ची रहै तऽ ओ तऽ होयबे ने करतै आब कचड़ा मचड़ा नहि होइ छै नाला छै रोड छै सभ पानी चलि जाइ छै ठीक छै